गाय हमारी जैसे भूसा की समय में हम भूसा देते हैं पैरा की समय में उसको पैरा देते हैं अब गाय हमारी जैसे पशु आहार हुआ चुनी हुआ चोकर हुआ उसको भीगा के सुबह उसको चारा में मिक्स करके उसको खिलाते हैं तो उस गाय का हमारे स्वस्थ अच्छा रहता है वो दूध भी अच्छा देती है औ गाय जैसे बरसिंह हो गया खेत में बोया है उसको काट के हम लाते हैं उसको बाल के उसको भूसा में मिक्स करके गाय को देते हैं तो गाय हमारी खाती है दूध भी अच्छा देती है दाल हो गया जैसे दाल भी चुरई के उसको भी दो बेसन हो गया गुड़ हो गया उसको मिक्स करके दो तो इससे गाय दूध ज़्यादा देती है और गाय हमारी अच्छी भी रहती है स्वस्थ भी अच्छा रहता है मीथी हो गया अजवाइन हो गया कड़ू का तेल हो गया ये सब मिक्स करके दो तो गाय दूध ज़्यादा देती है अब पशु आहार हो गया चोकर हो गया ये सब गाय के दो